बच्चा बच्चा जन्म लै छै ने एक साल तक अथी छओ दिनके बाद आइ जन्म लेलक तऽ छओ दिनके बाद छठियार भेल छठियार भेल तऽ ओहिके बाद सातम दिनमे फेरसँ नह तह कटलक बच्चाके लरकोरीके नह कटलक बच्चाकेँ तेल कूर लगेलक गेंठा गेठी सभ पहिरेलक कपड़ा लत्ता पहिरेलक बच्चाके ताहिके बादसँ बच्चाके अथी जे भेल छओ महीनाके भेल तऽ गुरकय फुरकय लागल खूब बढ़िआँसँ गुरकल फुरकल बच्चा ठेहुनिआ मारलक पेटे पेटे ससरलक बच्चा पेटे पेटे ससरि कऽ ताहिके बाद से बच्चा केकरो देह हाथ पकड़ि कऽ ठाढ़ भेल चौकी अथी सभके पकड़ि कऽ पेटी टेबुल कुर्सी सभचीजके पकड़ि कऽ ठाड़ भेल तखन चलिते चलिते तखन कनी ठेहुनी चलय लागल सभके हाथ पकड़ि पकड़ि कऽ चलय लागल चलैत चलैतमे तखनसँ धूख चाहे आङ्गुर पकड़ि कऽ चलेलक फेर आङ्गुर पकड़ि कऽ चलेलक ताहिके बादसँ अपने आप फेर चलय लागल चलैत चलैतमे से अपने ठाढ़ भेल अपने चलल अपने बढ़ल तेल कूरपर बच्चाके ठेहुन तेहुनमे तेल लगेलक बढ़िआँसँ ढङ्गसँ रखलक बच्चाकेँ टाइम टाइमपर ओकरा खाना देलक जे होरलिक्स पीएलक सभकिछु बोर्नविटासभ खुएलक सभकिछु करैत छै बच्चाकेँ बड़ ढङ्गसँ रखैत छै